हलो लालचंद मार्केट सिंधी रेस्टॉरन्ट मां स्वीगी जे ज़रिए तां जे रेस्टॉरन्ट में हिकु दाल मखनी हिकु शाही पनीर ऐं अठ फुलिकनि जो ऑडर ॾिनो हुयो हाणे हू स्वीगी डिलीवरी वारो मुंहिंजो फोन नथो खणे त मां पुछणु थो चाहियां की ऑडर तयारु थी वियो आहे यां हू खणी वियो आहे यां अञा खण खणणु ईंदो